जेन्ना आमी एक बरो प्लेस मेळ्ळो खंय की थंय झाडां लायता आनी झाडां लायले की थंय एक कॉम्पावंड असो करता आनी थींय एक मागी थंय गार्डन अशें तयार जाता आनी मागीर एक बाग अशी फुलांची तयार जाता आनी तो एक आमी छंद म्हणू वळखता जेन्ना आमी फुलां लायता आनी थंय त्या फुलांची कॅर घेता आनी एक गाड व्हडलें गार्डन अशें तयार करतात आनी त्या गार्डनान भितर जाय आशिल्लीं फुलां आणी कितकित लायता आनी ताका लागून तेका बाग काम असो म्हणटा आनी तेकात लागोन बागकाम हो एक आमकां सामकें बरें प्रमाणान करपाक मेळटा